हमर गाँवमे एगो भोला बाबाके मन्दिर छै वहाँ बहुत अच्छा जगह छै घुमैवला अभी सोमवारी चलि रहल छै तऽ खूब भीड़ भार एकदम दोकान तोकान मेला लागल रहै छै फिर शिवरात्रिमे पूरा अष्टजाम तष्टजाम हुअए छै दोसर दोसर गाँवके लोकसब आबै छै मेला देखैला तऽ हमर गाँवमे छै एगो मंदिर बढ़िआँ जे घुमै फिरैला आदमी आबि सकै